मां सुबुह जो योगा ते छहें बजे वेंदी आहियां ऐं मुंहिंजी योगा जीवन में ॾाढी महत्व ॾींदी आहे ॾी ॾींहं जी सुबुह जी शुरूआत मां योगा सां कंदी आहियां योगा में सुबुह जो वञी मां भगवान खे प्रार्थना करे तंहिंखां पोइ अ अ अ अखियुनि जी एक्सरसाइज़ कंदी आहियां ऐं कंद श ऐं ऐं इनखां पोइ मां भस्त्रिका प्राणायाम कं असां कंदा आहियूं भस्त्रिका प्राणायाम सां भस्त्रिका प्राणायाम करण सां असांखे असां जेको प प असां जेको रिलेक्स असांखे रिलेक्स मिलंदो असांखे आराम मिलंदो आहे ऐं भस्त्रिका करण सां असांखे जेका बि थकावट हूंदी आहे उहा दूर थी वेंदी आहे इन तंहिंखां पोइ पंज मिंट या ॾह मिंट जेतिरो तव्हांखे टाइम जी सहुलियतु हुजे उनखां पोइ कपाल भांति करणु खपे कपाल भांति करण सां शरीर जी गंदगी ऐं निकिरी वेंदी ऐं शरीर पेट हिकदमि साफ़ ईंदो कब्ज़ी लई वेंदी आहे कपाल भांति करण सां ऐं ॿियो जेको बि असां अ असां ग़लति ग़लति वीचार कंदा आहियूं उहे शांतीअ सां ईंदा आहिनि ऐं इनखां पोइ भस भस कपाल भांति करण खां पोइ असांखे अ अ अलोम विलोम प्राणायाम करणु खपे अलोम विलोम करण सां शरीर मां ख़ुशि शरीर तंदुरुस्तु ब रहे थो अलोम विलोम करण ॾाढो जरूरी हूंदो आ आहे ऐं इन लाइ ॾाढो असांखे